तुस मिगी अपने बारे च दस्सेओ कि तुस कुद्धर दे रौह्ने आह्ले ओ और तुसैं अपनी जिन्दगी च केह्ड़ियां केह्ड़ियां मुश्कलातां हासल कीतीयां तोआढ़ी पढ़ाई कुत्थें होई जां तुस अगर ग्रांऽ च पढ़े तां तोआड़ा ग्रांऽ कनेहा हा ओह्दा कनेहा माहौल हा तोआढ़े दोस्त कनेह् हे और तोआढ़े पेरैंटस हे उनैं तुंदी किन्नी मदद कीती इस मुकाम तक पुज्जने लेई ते उस बारे च तुस अपने बारे च मुक्तसर जेही जानकारी देओ साढ़ा जेह्ड़ा ग्रांऽ ऐ ओह् बोसिकली माहनपुर ग्रांऽ ऐ ते मेरे दादा जी उध्दरा जम्मू आई दे हे ते सारा जेह्ड़ा परिवार ऐ साढ़ा ओह् जम्मू गै बड्डे होए मेरे सारे पिता जी उंदे भ्राह् उंदे भैनां सारे जम्मू गै बड़े होए अस रेहाड़ी कोल रौंह्दे हे ते मेरे पिता जी बैंक च मैनेज़र हे ते मेरी मदर बी ऐजुकेटिड ही ते इस करी मिगी पढ़ने लेखनें च उनें बड़ा जोगदान दित्ता उनैं मिगी अपैं पढ़ाया ते अच्छे स्कूल च पाया ते मेरा जेह्ड़ा रुज़ान हा ओह् शुरु तो ही लिट्रेचर दी तरफ हा साहित्य दी तरफ हा ते मेरा मन हा कि में एह्दे च गै अग्गैं जेह्ड़ी पढ़ाई एह्दे च गै करां ग्यारमीं बाह्रमीं च में आर्टस लेई ते ओह्दै बाद में दिल्ली चलिया ते दिल्ली जाईयै उत्थें में इक शैल जेहै कालेज़ च अडमिशन मीं दोआई इस करियै मेरा जेह्ड़ा शिक्षा दिक्षा दा स्तर ओह् बड़ा व्यापक होईया ते मीं बड़ियां सारियां चीजां दिक्खनें गी लब्भियां ते ओह्दै बाद में बापस आईया ते कटरा जेह्ड़ी माता बैष्णो देवी युनिवर्सिटी ऐ उत्थें में अपनी पोस्ट ग्रैजुएट ऐम एं कीती में ते उत्थें रौह्नें कन्नैं मीं जम्मू दे कल्चर दे बारे जेह्ड़ा उत्थें दा एरिया ऐ उधमपुर पैंथल रियासी इस खेत्तर दे बी लोग मीं बड़े सारे लब्भे उंदे कन्नै गल्लां बातां होईयां ते जेह्ड़ासमझ दा दायरा हा ओह् होर ब्यापक होईया ओह्दै बाद में जबाहर लाल नैह्रु युनिवर्सिटी दिल्ली चलिया एम फिल करने आस्तै ते फ्हा में उत्थें सत्त साल रेहा ते में उत्थें पी ऐच डी कीती ते बी ए दे बाद में दर्शन शास्त्र च जेहाड़ा साढ़ा फिलासफी दा स्वजैक्ट ऐ ओह्दे बारे ते में धर्म संप्रदाय बारे मीं रूझान पैदा होया ते में सोचेआ में जेह्ड़ी अपनी अग्गें दी पढ़ाई ऐ ओह् इस्सै पास्सै कोई स्वजैक्ट लेईयै इस्सै पास्सै करगा ते में फिलासफी दा दर्शन शास्त्र स्वजैक्ट ऐ ओह् ऐम ए च चुनेंआं दो साल में ऐम ए कीती ओह्दै बाद मैं दो साल ऐम फिल कीती ओह्ॅदै बाद में पी ऐच डी कीती एह् सारा फिलासिफी दे खेत्तर च गै होया ओह्दै बाद जम्मू युनिवर्सिटी दे फार्म निकले पव्लिक सर्विस कमीशन दे ते में फा्रम भरी ओड़ेआ ते मेरा किस्मत मेरी एहो जी रेही कि में जिसलै के मेरी पढ़ाई खत्म होई उसलै गै मेरी नौकरी लग्गी ते ओह्दै बाद में गांधी नगर कालेज़ जम्मू च पढ़ाया छे साल ओह्दै बाद बदली मेरी उधमपुर कालेज़ होई ते मेरा जेह्ड़ा नाता ऐ ओह् थ्रो ऑउट ऐजुकेशन कन्नै गै रेहा पढ़ाने पढ़ने कन्नै गै रेहा ते इस करियै में कताबां पढ़न दा कताबां पढ़ान दा मेरे च बड़ा रुझान हा ते अज्ज बी जदू में अपने शात्तर शात्तराएं गी पढ़ाना होना ते में इस चीज़दा ख्याल रक्खना इंदे च पढ़ने आस्ते इक उत्साह् पैदा होए ते आपे कताबा पढ़न दा इंदे च शौंक पैदा होए ते इंदी सणज दा जेह्ड़ा स्तर ऐ ओह् थोह्ड़ा व्यापक होई जा क्योंकि साढ़े जम्मू कश्मीर च शिक्षा जेह्ड़ी ऐ ओह् थोह्ड़ी जेही पिच्छें ऐ ते साढ़ा अध्यापक होने दे नात्ते फर्ज ऐ कि जेह्ड़े स्टुडैंटस न जेह्ड़े साढ़े विधार्थी न उनेंगी थोह्ड़ा अग्गैं लाया जाए ते में अपनें जावन च दस्सां ते में कोई खास मुशकलें दा सामनां नी करना पेआ ओह्दा सारा श्रे में अपने माता पिता गी दिन्ना उनैं मी ऐसी शिक्षा दित्ती ऐसा माहौल प्रधान कीता की में कोई मीं मती चिंता नी होई समझने च चीजें गी जदूं में दिल्ली गेआ ते दिल्ली च शिक्षा दिक्षा दा स्तर थोह्ड़ा बाद्दू हा थोह्ड़ा जादा हा उच्चे पद्दर दी शिक्षा ही ते उसी बी समझने च मीं जादा परेशानी नी होई क्योंकि में कताबां पढ़न दा शौंक मिगी बचपन कोला दा हा ते उस शौंक नै बड़ी मदद कीती ते में विधार्थियें गी बी इयै आक्खना कि किताबें कन्नै दोस्ती करी लैओ तुस ते तुसेंगी पढ़नें लिखनें च कदैं कोई मुश्कल नी आनी ते जित्थें तक्कर नौकरी दा सवाल ऐ में ते इस खेत्तर च बड़ा भाग्यशाली रेहा कि के में दिल्ली बी बड़ी कोशिश कीती कदैं कंट्रैक्चुअल कदैं अडाक लग्गन दा पर उत्थें में लग्गी नी सकेआ पर क्योंकि मींम शात्तर वृत्ति मिला दी ही स्कालरशिप मिला दी ही नैट दी ते मेरा गुज़ारा राम कन्नै होई जंदा हा ते जदूं स्कालरशिप खत्म होनें दा टैंम आया ते उसलै भगवान दी दया कन्ने मेरी जेह्ड़ी नौकरी ही ओह् लग्गी गेदी ही ते मिगी कोई इस तरां दा आर्थिक संकट कदें बी नी दिक्खना पेआ ते बड़ा में ते कताबां पढ़न होने दे कारण मिगी कदैं बी कोई ऐसा नी लग्गेआ कि जिसी में नेंई समझी सकदा हां थोह्ड़े जेहा में परेशानी आई ही बचपन च आई ही क्योंकि जेह्ड़े साईंस दे बिज्ञान दे जां मैथ दे स्वजैक्ट हे एह् इंदे च मेरी खास गती नी ही में शैल स्टुडैंट हा लेकिन एह् इनेंगी समझना थोह्ड़ा ओक्खा होंदा हा ताईंयों में अग्गैं जाईयै आर्टस दा स्वजैक्ट लेआ ते ओह्दे च फिर में अग्गैं केह् नां जेह्ड़ा कम्म हा ओह् अग्गे बदाया ते मीं ओह्दै च गै सफलता मिली